हमारे क्षेत्र के पास जैसे बनारस हो गया मिर्ज़ापुर प्रतापगढ़ मनगढ़ वहाँ पर हम हमारा परिवार जाना पसंद करता है तो हम छुट्टियों में बनारस जाते हैं या फिर मिर्ज़ापुर बनारस बनारस इलाहाबाद मनगढ़ प्रतापगढ़ जाते हैं और पहले तो हम बनारस जाते हैं फिर वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करते हैं और फिर दर्शन करने के बाद हम बाहर आते हैं वहाँ पर हम कुछ छोटे बच्चे छोटे बच्चों के लिए या फिर बड़े बड़े गार्जियन के लिए हम वहाँ पर समान ख़रीदते हैं फिर वहाँ पर हम घूमते घूमते हैं और वहाँ पर सुविधाओं को की प्रशंसा करते हैं और वहाँ पर हम ज़्यादा ज़्यादातर तो हम लोग वहाँ पर समान ख़रीदने के लिए ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सस्ते और अच्छे समान मिल जाते हैं यहाँ पर लोकल वहाँ से ले आने में ख़र्च भी कम लगता है और समान भी अच्छे मिल जाते हैं और वहाँ पर अच्छी अच्छी सुविधा है फिर वहाँ पर हम लोग शाम को दस अस्सी घाट पर जाते हैं दशास्वमेव घाट पर नमो घाट पर वहाँ पर हम लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये शांति रहता है और छुट्टियों में वहाँ हम सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं होटल बुक करते हैं वहाँ पर खाना खाते हैं और वहाँ पर फिर वहाँ से मिर्ज़ापुर आते हैं मिर्ज़ापुर में भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी दर्शन करते हैं वहाँ पर भी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं नाव से हम लोग घूमते हैं और फिर वहाँ पर खाना पसंद खाना खाना पसंद करते हैं वहाँ पर अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी दुकानें हैं जो कम पैसे में ज़्यादा खाना हमें देती है और हमारे घर के लोग वहाँ पर इस लिए जाते हैं कि क्यों क्योंकि वहाँ पर धार्मिक स्थल के साथ साथ वहाँ गार्डेन भी है इस वजह से वहाँ जाना पसंद करते हैं मनगढ़ मनगढ़ है वहाँ पर मनगढ़ में वहाँ पर जैसे हो गया गार्डेन हो गया पार्क हो गया वहाँ पर जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर सब फ़ैमिली ही आते हैं क्योंकि वहाँ पर एक शांति रहती है और वहाँ पर ज़्यादातर ज़्यादातर तो वहाँ पर इस से बाहर के टूरिज़म वाले आते हैं और हम जो है वहाँ पर यह प्रशंसा करेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ क्योंकि जो प्रशासन है वो भी अच्छी तरीक़े से हम लोगों की देखभाल करती है और हम हम वहाँ पर जाने के हम लोग को प्रशंसा करते हैं